میڈیا جو ہمیں خبریں دیتی ہیں نیوز چینل پر اخباروں میں کئی بار وہ گھٹنا کئی بار وہ سچی گھٹنا بتاتے ہیں تو کئی بار جھوٹی گھٹنا بتاتے ہیں میڈیا اچھی بری ساری خبریں ہم تک پہنچاتے ہیں اور میڈیا جو بھی جو ہے ٹی وی کی ساری باتیں ہمیں بتاتے ہیں اور بڑی بڑی بڑے بڑے بزنس مین کے بیچ میں جو بات چلتی ہے وہ بھی ہمیں بتاتے ہیں اور میڈیا میڈیا کو جو باتیں ہمیں بتانی چاہیے یا پہنچانی چاہیے وہ باتیں ہم تک نہیں بتاتے ہیں نہ پہنچاتے ہیں جیسے کہ غریبوں کی زمین زمین چھینی جا رہی ہے بڑے بڑے بزنس مین غریبوں کی زمین پر قبضہ کر رہے ہیں اور کچھ تو کچھ تو غریب ایسے بھی ہے جن کے جن کے پاس گھر بھی نہیں ہیں اور دو ٹائم کا کھانا بھی بہت مشکل سے ملتا ہے میڈیا کو ان ساری باتوں ان ساری باتوں کو ہمیں ہم تک پہنچانا چاہیے اور سرکار تک بتانا چاہیے تاکہ سرکار ان کی مدد کر سکے اور وہ اچھے گھر میں رہ سکیں اور اچھا کھانا کھا سکیں دو وقت کا کھانا کھا سکیں بہت سے غریب ایسے ہوتے ہیں جو اپنے بچوں تک کو اسکول تک بھی نہیں پڑھا پاتے ہیں اور دو وقت کا کھانا تو کھاتے ہی اتنی مشکل سے پھٹے سٹے کپڑے پہنتے ہیں تو میڈیا کو ساری باتیں بتانی چاہیے جس سے کچھ سرکار اور کچھ بڑے بڑے بزنس مین ہوتے ہیں جو ان لوگوں کی مدد کرنا چاہتے ہیں وہ ان کی مدد بھی کر سکیں